लीलाशाह जी कुटिया आहे हिते जिते किथां किथां खां माण्हू दर्शन करण ईंदा आहिनि साल में ॿ दफ़ा मेलो लगंदो आहे ऐं शादियूं ऐं जणयां थींदा आहिनि ॾाढी मौज मचंदी आहे हर रोज सुबह शाम आरती थींदी आहे ऐं आर्तवारु ॾींहुुं ते त सॼो मंदिर भरिजी वेंदो आहे परसादी चणा काबुली मिठायूं कढ़ी चांवर खइण लाइ रखिया वेंदा आहिनि प्रेमी सभु प्रेम सां परसाद खाईंदा आहिनि ॿियो हिते गांधी समाधी आहे जिते माण्हू ॾिसण लाइ किथां किथां खां ईंदा आहिनि जेका सिर्फ़ु आदिपुर ऐं हिक दिल्लीअ में ठहियल आहे ॿियो त हिते सिंधी साध बेलो बि गांधी समाधी जे पासे में ठहियल आहे उते बि माण्हू शाम जो मेलो लॻी वेंदो आहे झूला चकरियूं ऐं खाइण पीअण जा स्टाल पी लगंदा आहिनि उते माण्हू मौज माणींदा आहिनि झूलेलाल जो वॾो मंदिर बि आहे जिते हर साल चेटीचंड ऐं चालीहे साहब जो मेलो लगंदो आहे ऐं महाप्रसाद थींदो आहे हर रोज सुबह शाम आरती पलउ बि थींदा आहिनि ॿियो त हिते श साध बेले ऐं गांधी समाधी जे विच में शिव मंदिर ऐं श्री राम लक्ष्मण जानकी ऐं हनुमान जो मंदर ऐं पासे में माता जी जो मंदिर बि सुठो नमुने ठहियल आहे साम्हू सांई बाबा ऐं पंहिंजो हीअ शीतला माता जो बि मंदिर सुठो ठहियल आहे थोरो अॻियां झूलेलाल मंदिर बि सुठो ठहियल आहे अॻियां थोरो वेंदे वरी संतोषी मां जो सर्किल ऐं संतोषी मां मंदिर ठहियल आहे हिन तरह गांधीधाम आदिपुर में सुठा सुठा स्थान ठहियल आहिनि जिते किथां किथां खां माण्हू घुमण ऐं ईंदा आहिनि जय झूलेलाल